हाँ नमस्कार कौन इलेक्ट्रीशियन बोल रहे हैं आप अच्छा अच्छा अरे हमारे यार आफिस में बनाया हूँ उसमें हमारी वायरिंग करनी है यार पंखा पंखे सब लाइटें हो जाएगा अभी तीन कमरा है अरे लाइटें जैसे एल ई डी की इस टाइम चली हैं एल ई डी वाली लगा दीजिए दीवार पर या मतलब जैसे छत है छत के ऊपर जो लाइट लगती है ना वह छत मतलब छुड़वा दिया हूँ छत वाली लाइट और पंखा का भी कनेक्शन करना है और क्या कहते हैं कूलर है हाँ तो आपको हाँ हाँ आफिस है तभी तो हाँ अब आप समझ लीजिए कि हमें हमारा काम मतलब जल्दी होना चाहिए अब दो में हो या तीन में हो अब आप जब आप काम ही कराते हैं तो आपको खुद ही जानकारी होगी कि दो में हो जाएगा तीन में हो जाएगा लेकिन जो आदमी भेजना वह साफ़ स्वच्छ भेजना ताकि हमारा घर के बगल में ही हमारा तो आफिस है परिवार भी हमारे रहते हैं वहाँ बाल बच्चे लड़कियाँ लड़के सब रहते हैं अच्छे आदमी यही वह जिस आज कल तो जो एल ई डी वाली फाइलें हैंबढ़िया लाइटें जो गोल वाली लाइट नहीं होती ऊपर में बढ़िया वाली हाँ वही हाँ हाँ

अब ट्यूब ट्यूब लाइट का ज़माना गया अब मतलब हम वही जो गोल वाली लाइट है ना बता रहा हूँ ना चार फीट मैं जगह छुड़वा दिया हूँ ऊपर छत में वह सेटिंग करना है उसी में लगाना है ना अब क्या कहते हैं पंखे बना मतलब लगाना है उसी के अंदर कूलर है जैसे फिट कर देना है हाँ जैसे अब आप आप बताईए कि किस हिसाब से होता है अब हमें जब इसकी जानकारी थोड़ी है कि आप क्या लेंगे आप बताओगे तो उस हिसाब से कितने रुपये किस चीज़ का कनेक्शन करते हैं या पंखे का कनेक्शन कितना लगेगा आपका

नहीं तो आप बताओगे ना ज़्यादा बैटर कौनसा रहेगा अल्युमिनियम रहेगा या कॉपर वायर रहेगा ठीक है तो ठीक है आप एक दिन आईए आप आप एक दिन आईए उसका नाप जो कर लीजिए जो जैसा भी खर्चा होगा बताईए हमें थोड़ा टाइम ठीक है अछा फोन रख रहा हूँ नमस्कार हाँ कल बाद में कॉल करेंगे आपको